हॅलो काकी हांव उलयता मनाली काय आगे म्हाजे भाव भावाचें लग्न आहा सो म्हाका हार हार बी जाय आसलेले फुलां म्हाका रेट सांगता तूं जायो जाय मागी मोगरा जाय आटशी रुपया आं बुके वि जाय आ

म्हाका मागीर हो तुरो जाय मागी बुके जाय हार जाय हे सगळ्यांचे रेट सांगता मातशी णवशी रुपया

म्हारग मागीर सांगता आ तुजे डेरीचें मे कश्टमर कमी कर म्हाका मागीर हार जाय एक बरो गुलाबाचो दोन जाय आ गुलाबाचो जाय ते मागीर मोगरा कसले आसूंक जाय बुके जाय आ म्हाका न्हू आठ फात्यो जाय

म्हाका आठ णव अशे जाय नग गे न सांग तूं हांव ऑर्डर करता सोगलें हांव लिस्ट करून धाडटा मागीर पय फाल्यां जाय गे अर्जन जाय न्ही मातशें कमी जाता जाल्यार आनी आमकां खूब कमचो आहा कमी करता मे तूं